हैल्लो ठीक ऐ भैन जी तुस सनाओ केह् हाल ऐ खरे ओ ना बस ठीक तुस जाना उत्थै किट्टी पार्टी ओह् अज्जकल मीर मीर औरतां जेह्ड़ियां होंदियां नी जनानियां ओह् इ'य्यां ग्रुप देआ बनाइयै ते उत्थै त्यार शयार होइयै जन्दियां कन्नै कमेटी कमुटी पांदियां हां आ आहो आहो आहो जाना तुसैं नेईं आहो चलने त्रै चार बजे हारी मी ते ओ मिड्डी पान लगी आं तुसैं केह् पाना नेईं नेईं लैंहगा नी पायो

नेईं नेईं तुस बी पैंट शर्ट पाई लैयो आहो शैल बनियै आयो आहो आहो ठीक ऐ खरी खरी खरी ठीक ऐ फिर तां